السلام علیکم آپ فوٹو کاپی کے دوکان سے بول رہے ہیں ہم کو فوٹو کاپی کرانا ہے آدھار کارڈ کا بولیے بیس پیس کرانا ہے کتنا روپیہ لیجیے گا زمین کا رسید کا اور آدھار کارڈ کا بچے لوگ کا کاگج آر کا کتنا پیسہ لیجیے گا نہیں ہمارے یہاں تو دو ہی روپیہ لیتا ہے آپ اتنا مہنگا لیجیے گا تین پیپر تو یہاں کا بھی اچھا ہے دو روپیہ لیجیے جی ہم جانتے ہیں پھر بھی اتنا مہنگا صحیح نہیں ہے کچھ کم کریے آپ اپنے حساب سے مناسب ریٹ بتائیے ایسا ریٹ بتائیے جیسے کہ آپ کو بھی اچھا لگے اور ہم کو بھی اچھا لگے ایسا ایسا کریے کہ ڈھائی روپے کر دیجیے ہم اور بھی کرائیں گے ٹھیک ہے تین روپے میں ٹھیک ہے تین روپیہ آپ کر دیجیے لیکن آپ پیپر کا کوالٹی کیسا ہوگا پرنٹ آؤٹ میں کچھ دقت نہیں نا ہوگا صاف صاف دکھے گا نا ورڈ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں آپ کے دوکان پہ السلام علیکم